हम लोग हिन्दी में बोलते हैं हिन्दी का त्योहार मनाते हैं हम लोग भाई कीर्तन होता है रामायण होता है सब कीर्तन करते हैं रामायण करते हैं भजन गाते हैं सुन्दरकांड मंगाते हैं होली के त्योहार होता है तो होली भी गाते हैं होली मनाते हैं सावन का त्योहार आता है तीज मनाते हैं जन्माष्टमी मनाते हैं यही त्योहार हम लोग हिन्दू मनाते हैं